आङो दाखालिहाय बिदिनो अमा बेदर बान्दाखफि आलु संदोंमोन आरो ना ओमफ्रायो मा होनो बेदरखौलाय सेरग्रोना लाग्रोनानै बिदिनो बेदरखौ सेरखांनानै बिदिनो थाव होग्रोयो थाव होनानै बिदिनो पियास फानलु हानानै ओमफ्रायो होनानै बेदरखौहाय सेरसिगोन आरोना ओमफ्राय खोबनोसै खोबनानै बिदिनो आरो उनावहाय खबिखौहाय होसिगोन आलुखौहाय होसिगोन बिदिनो आरो हालदै संख्रि होनानै ओमफ्राय खोबहाबसिगोन आरोना खननै खननै खोबसिगोन आरो बिनि उनाव खनसे खोब्बावनानै ओमफ्रय बिदिनो एवख्रबना लाग्रोनानै ओमफ्राय इसे माबाबाथाय रुइबाथाय रेबबाथाय बिदिनो दै होसिगोन आरोना ओमफ्राय दै बेहाय इसे होनानै बिदिनो खोबहाबसिगोन बिदिनो खोबहाब्बाय थानानै बिदिनो खननै खनथामसो बिदिनो गोबावहाय बिदिनो अराव दोनबाय थासिगोन आरो ना दोननानै बिदिनो मोनहां मोनहां जाबाथाय मस्ला मस्लि देसिगोन बिदिनो गर'म मस्ला आरि बिदिनो देनानै उनावहाय मैगङा मोनहां मोनहां जाबाथाय बेखौ होसिगोन दुनदिया ओमफ्राय आरो मस्ला मस्लिखौबो होसिगोन सामब्राम गुफुर देनायखौबो होसिगोन बिदिनो होखांनानैहाय बिदिनो उनावहाय मोनबाथाय खांसिगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बिनि उनावहाय आरो दालिफोरखौहाय थाव होनानै बिदिनो दालिखौ सेरनानै बिनि उनावहाय दै होनानै आरो बिदिनो खोबहाबनानै उनावहाय बिदिनो गोबावहाय मा होनो खोबहाब खोबहाब बिदिनो दोनबाय थायोआनो बेनि उनावहाय आरो मोनबाथाय खाङो आरो बिदिनो